हैलो गुड मॉर्निंग जी सर आपकी बात राम अप्लीकेशन स्टोर में हो रही है बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं जी सर आपको हमारे यहाँ यह रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा बताइए आपको यहाँ रेफ्रिजरेटर कब के लिए चाहिए जी सर आपको यहाँ रेफ्रिजरेटर कब के लिए चाहिए जी सर सबसे पहले तो हम आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे कि आपको यह फ्रिज कितने लिटर्स का चाहिए जी सर हमारे यहाँ यह फ्रिज अलग अलग साइज़ में अलवाइलेबल है जैसे टू फिफ्टी नाइन लिटर्स और थ्री ट्वेंटी सेवन लिटर्स जी सर हमारे यहाँ फ्रीजर्स के अलग अलग रेट हैं जी सर हमारे यहाँ जो व्हर्लपूल का डबल डोर टू स्टार रेफ्रिजरेटर तीन सौ सत्ताईस लीटर का इसका रेट अभी पैतीस हज़ार आठ सौ नब्बे रुपये एवं जो हमारे पास व्हर्लपूल का टू फिफ्टी नाइन लिटर्स का डबल डोर टू स्टार रेफ्रिजरेटर मौजूद है इसका पैसा सत्ताईस हज़ार नौ सौ नब्बे रुपये हैं सर इसके फंगक्शन बात की जाए अगर से आपसे तो इसमें सबसे पहले आपको एक साल की वारंटी दी जाती है जी सर इसके बाद आपको अगर से कूलिंग की बात की जाए तो यह गर्मियों के मौसम में भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें आपको माइनस ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस तक ठंड ठंडक दी जाती है और सर इसमें बात की जाए तो ट्रिवेन्ट एक्सेस हिन राइटिंग भी होती है यानि कि आपके फलों को सड़न से ज़्यादा लंबे समय तक बचा के रख पाती है जी सर इसमें हमारे यहाँ आइस भी जैसे अगर से आप बर्फ जमाते हैं तो बहुत ही जल्दी बर्फ जमती है सिर्फ और सिर्फ इसमें एटी फाइव मिनट्स ही टाइम लगता है जी सर और इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम बताएं तो हमारी इस फ्री फ्रिज में टच यू आई इनसाइड रेफ्रिजरेटर है जो की सिर्फ आपको हाईटेक फ्रिजों में दी जाती है जी भैया आपको हमारे यहाँ यह फ्रिज स्पेशल ओकेज़न पर ट्वेंटी ऐट परसेंट की भारी छूट के साथ दी जाएगी ट्वेंटी ऐट परसेंट छूट के बाद सर आपको यह फ्रिज जो पैतीस हज़ार नौ सौ नब्बे रुपये का था सिर्फ और सिर्फ छब्बीस हज़ार पाँच सो साठ रुपये का ही पड़ेगा जी सर आप अपना एड्रैस इसी हमारे मोबाइल नम्बर पर सेंड कर दीजिएगा जी सर आप जैसे ही हमारे क्यू आर परअपना कुछ पेमेंट एडवांस एडवांस जमा करा देते हैं उसके थोड़ी ही देर बाद सिर्फ तीन से चार घंटे में आपके स्थान तक यहाँ फ्रिज डिलीवर कर दिया जाएगा जी सर आप हमारे दुकान पर आते रहे एवं अपने परिवार और दोस्तों को भी लाते रहे धन्यवाद